ह हलो हलो हा असां असां फ्रूटनि वारा आहियूं असां अंब रखंदा आहियूं चीकू रखंदा आहियूं पपला रखंदा आहियूं अनानास रखंदा आहियूं तव्हांखे जेको खपे ॿुधायो हमम न न ताज़ा ई अथव ताज़ा ई अथव हा हा असां किले किले वारी टोकिरा ठाहे ॾींदा घरु पहुचाए छॾींदा आहियूं असांजे टे सौ रुपिया किलो अंब अथव चीकू हाणे हींअर सीजन काने भेण त इन करे हा ते हा चीकू ब अथव चीकू जा अघु घटि अथव हा हा ठाहे ॾींदा भेण ईअं कयो न पंज किलो खां सत किलो वठो तव्हां सेणनि में अंब मस्त मस्त मोकिलियो तव्हां त सुठा लॻंदा न हमम हा हा सभु सभु असां सभु फ्रूट रखंदा आहियूं कारा अंगूर हा हा सौ रुपए किलो अथव अंगूर कारा अंगूर ॾेढु सौ रुपए अथव उहा चिंता न कयो भेण तव्हांखे कॾहिं बि कुझु वांदो न ईंदव असां पाण ई तव्हांखे घरु पहुचाए वेंदासीं सभु बि टोकरीअ में अंगूर थिया पपाया थिया चीकू थियो त ॿियों तव्हां जेको खपेव ॿुधाइजो हा हा उहे बि आहिनि हा हा उहा बि तव्हां जेको चवंदव असां ठाहे सजाए करे मस्तु तरीक़े छा था चओ भेण हा हा हा नाका बि आहिनि सभु असां सभु तरह जा फ्रूट रखंदा आहियूं असां अलाए घणा घणा ग्राहक ईंदा आहिनि वठण लाइ

हा हा हा त ॿुधायो अंब घणा किलो खपेव त उहा पैक कया पहिलां

पको पको न न भेण तव्हां चिंता ई न कयो सभु सुठियूं शयूं रखंदा आहियूं हा ठीकु आहे भेण तव्हांखे हा